جی بتائیے

جی سر ہو جائے گا سر آپ کو کون سے برانڈ کے چاہیے یہ ہائر کے چاہیے ڈیسک ٹاپ چاہیے لیپ ٹاپ چاہیے لیپ ٹاپ آپ کو ساری چیزیں اس میں ہائر کی چاہیے اچھا ٹھیک ہے سر آپ کو مل جائے گا سر آپ دے دیتے تو اچھی بات تھی اگر آپ آڈر کریں گے تو آپ کو دس دن لگے گے

اچھا ٹھیک ہے سر تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہو جائے آپ کا مینیمم پانچ سے چھ دن تو لگیں گے

ہاں آپ یہاں آ سکتے ہیں لاجپت نگر ہاں آپ سارے سسٹم آ کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کمپنی کے ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لاجپت نگر جی صبح نو بجے سے چھ بجے تک

ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے